पाँच सओमे चार्जर लेली से बहुत नीक हइ उज्जर रङ्गके हइ आओर मोबाइल चार्ज करै छी तुरन्त चार्ज हो जाइ हइ गन से बहुत बढ़िआँसँ चार्ज होइ हइ गन मतलब पाँचगो पिन रहै हइ गन पाँच रङ्गके मोबाइल से हो जाइ हइ गन चार्ज से बढ़िआँ कम्पनीके मोबाइल हइ गन अथी चार्जर हइ तऽ ओहिसँ अपना चार्ज करै छी कि गन आओर मतलब आधा घण्टा पौन घण्टा लगैली तऽ अपन चार्ज होल तऽ अपन चलैत रहल गन से बहुत सुन्दर चार्जर हइ गन से पाँच सओमे लेली हँ